ॿारनि जे लाइ अख़बारुनि में ख़ासि को अचे कोन थो इन करे ॿार वेचारा रांदियुनि में ऐं मोबाइल जे गेम में वधीक रुची रखनि था अख़बारुनि में ॿारनि जे लाइ का अचणु खपे पहिरीं वागुंरु जीअं झूने ज़माने में हुआ बाल वाटिका ऐं बाल मंदरु जूं अखाणियूं ऐं वॾियूं माउ पीउ जूं अखाणियूं वॾनि वॾनि जा नाना ॾाॾा सभिनी जो कुझु न कुझु हूंदो अहिड़ो हीअंर अचे नथो इन करे ॿारनि खे थोरो मज़ो बि नथो अचे ऐं हू सिंधीअ खां त घणो परियां पिया भॼण इन करे सुठो ईअं थींदो त अख़बारुनि में या अहिड़ा कंहिं अचनि सुठियूं कहानियूं दादा जशन वासवानीअ जो चालू कयलु आहे मुंहिंजे घर बि उहा अख़बार ईंदी आहे मेगज़िन नंढी दिलि का द्वार खोल हिंदीअ में आहे पर सुठी तमामु ईंदी आहे जंहिंमें दादा जा सुठा पूना जा लेख बि ईंदा आहिनि हीअंर दीदी कृष्ना आहे थदाणी त उहा बि दीदी सुठा लेख उन में ॾींदी आहे ऐं उहा ॿारनि जे लाइ बि सुठो आहे उन्हनि में फ़ोटा बि हुअणु खपनि नंढा कार्टून जीअं ॿार कार्टून मां वधीक सिखी सघंदा आहिनि तीअं नंढा कार्टून सिंधीअ में अख़बारुनि में इन्हनि में हुअणु ज़रूरी आहे तमामु